अॼुकल्ह भारतीय शिक्षा ॾाढी सुठी थी वई आहे छो करे प्रोजेक्टर अची विया आहिनि क्लास में क्लास में वॾा वॾा टीचर जेका पढ़ियलु लिखियलु हुजनि वधीक तयारु थियलु हुजनि उहो सभु टीचर विद्यार्थियुनि खे पढ़ाइणु अचनि था कंप्यूटर अची विया आहिनि लेब में लेब में एसी बि अची विया आहिनि लेब में सभु सुविधा विद्यार्थियुनि खे मिलंदी आहे शहर में ई सभु सुविधा ॾाढी सुठी आहे शहर में वॾा वॾा स्कूल वॾी वॾी इमारतूं वॾा वॾा रूम वॾी वॾी प्रोजेक्टर सभिनि इन सभिनि खां या ॿारनि खे पढ़ण में ईंदो आहे ऐं ॿारनि खे थोरो घणो लालच ॾियणु सरकारु पंहिंजी इस स्कूल में इहा खाइणु पीअण जी सुविधा बि रखंदी आहे खाइणु पीअण जी सुविधा खां गॾु ॿार खे झोपड़ा बि ॾिए सरकारु ॾींदी आहे सरकारु जेतिरो बनी सघे हेतिरो शहर में कंदी आहे सरकारु गवर्मेंट स्कूल में इहा सभु सुविधा वधीक परे पायल ते ॾींदी आहे शहर में इहे सभु सुविधा सरकार जी ॾाढी सुठी आहे पाण ॻोठ में अञा इहा सुविधा थोरी घटि आहे ॻोठ में अञा मतिलबु कंप्यूटर एॾा लेब में अञा आहियां कोन आहिनि कंप्यूटर क्लासिस बि एॾा चालू कोन आहिनि ॻोठ में ऐं सरकारु इहे सभु सुविधा हुते ॾियण जी ट्राए कोशिशि कंदी आहे पर अञा बि थोरो घटि आहे कोन की ॻोठ में इहे सभु पूॼी सघे एॾो उहा मतिलबु पॉसिबल कोन्हे अञा ॻोठ में इहे सरकारु इहे कोशिशि कंदी आहे

त ॻोठ में अञा बि इहे सुविधा ॾियण जी अञा ट्राए कंदी रहंदी आहे जीअं की ॻोठ बि शहर खां गॾु मिली करे शहर ते पूॼी करे सभु सॼो भारत सरकारु हिकु ॿिए खां हिकु ॿिए खे देश खां टकर ॾेई सघे था करे सरकारु ट्राए कंदी आहे